जेके ॿार सुठियूं मार्कियूं खणी ईंदा आहिनि उन्हनि खे स्कॉलरशिप मिलंदी आहे ऐं स्कॉलरशिप में ॾाढी शयूं ॾींदा आहिनि फ़ैसिलिटीसि त घणियूं ॾींदा आहिनि पर कहिड़े कहिड़े ॿार फ़ैसिलिटीसि खणंदा आहिनि कंहिं कंहिं न खणंदा आहिनि ऐं जेके खणंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढी सारियूं सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि ऐं जेके नथा खणनि उन्हनि जी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी आहे